ہنومان جينتى اور كرشنا اشٹمى يہ دو جو ہے ہندو لوگ مناتے ہيں ہنومان جينتى اس ليے مناتے ہيں تاكہ اس دن ہندو كا وہ ہنومان جو ہے اس وہ پيدا ہوتا ہے اس كى اس کی ياد ميں يہ منايا جاتا ہے اور كرشنا اشٹمى كرشنا اشٹمى كے دن جو ہے كرشنا پيدا ہوتا ہے ہندو كا كرشنا يعنى وہ لوگ اسے بھگوا بھگوان مانتے ہيں وہ پيدا ہوتا ہے اس كى يادداشت ميں يہ سب منايا جاتا ہے